साढ़े ग्रांऽ दे लोकें बड़ियां बड़ियां मुश्कलां साम सामना करना पौंदा नौकरिया गल्ला किश लोक ते बचारे मते गै गरीब किश ता प केइयें तां पढ़ना बी नी औंदा इयां केईं सरकारी स्कूल जाइयै बी बड़ियै मुश्कला कन्नै पढ़दे बचारे उप्परा फीसां बी देने आस्तै बड़ी मुश्कल औंदी उनेंई उत्थां बी फीसां बचारे कम्म करियै कुतै मैह्नत मजदूरी करियै गै फीसां जोड़दे फ्ही पढ़दे उप्परा असें बचारे लोकें चलना बी बड़ा पौंदा केईं केईं मीलां दूर मीलै दूर जाइयै पुज्जनी फ्ही स्कूल ते बचारे जागत जेह्के होंदे दस बजे हा लेइयै चार बजे तक पढ़ना होंदा दस बजे बी स्कूल बड़ी छे बजे चलन तां फ्ही दस बजे पुज्जदे स्कूल ते चार बजे छुट्टी होंदी तां अट्ठ बजे राती न्हेरै घर पुजदे फ्ही उनें बचारें पढ़ना बी कैलु अवा ताम्मीं राती लेखड़ियें लोई पढ़दे बचारे लेखड़ियें लोई पढ़दे फ्ही बी नौकरियां नी लभदियां किश ते बचारे पढ़ी नी पांदे बगैर भला पैसे बी नी बगैर पैसें थोह्ड़ा पढ़ोंदा इस इस आस्तै लोकैं बड़ियां मुश्कलां सामना करना पौंदा गरीबैं साढ़ै मती मती गरीबी ऐ मती मती गरीबी ते बाह्रै ईं बाह्र लोकें बाह्र जाई जाई बी मेह्नत मजदूरी करना पौंदी असेंई पुच्छो ही नी कि अस किन्नियां मुश्कलां सामना करनें अवा साढ़ी कोई बुजदा ही नी असें लग बचारें बड़े गै दुक्ख न ते उसदे बाबजूद कदैं कोई बच्चा पढ़ी गेआ तां पढ़ी गेआ इस चक्करै च इस चक्करै च रौंह्दी पूरी उमर कि लोक बचारे मैह्नत मजदूरी धूड़ी मजदूरी करियै गै गुजारा करदे लोक चैलेंज चैलेंज ओह् खबरै केह होंदा इ'यां मुश्कलां गै बहुत न साढ़ै मुश्कलां बोह्त ही बोह्त न इस उ'नें लगदा अस खबरै कैंह् आए दे इस जूनी ते इन्ना कम्म असें करी करी बी गुजारा नी होंदा ते बड़ी मुश्कल कन्नै साग टोडा जुड़दा